हमरा सबके गाँव घरमे अपना रहैतमे मिथिला मिथिलामे बहुत नीक लगैया हमसब बाहर नहि रहैत छी बाहरमे टाउनमे बहुत दिक्कत होइत छै ताहि लेल हमसब नहि जाइत छियै हमर सबके घरबला अहि ठमन किसान छलनि हँ किसान खेतीबाड़ी सब करैत छथि आब से रहैत छथि हमरा दू गो बेटा अइ दू गो बेटी अइ बेटीके शादी बिआह कऽ लेने छी बेटो के शादी बिआह कऽ लेने छी नाति पोता अइ तीन गो पोता अइ चारि गो पोती अइ आ सब हमसब घरे पर रहैत छी हम जे घर दू गो बेटा बाहर रहैया एगो बम्बइ रहैया एगो सतना रहैया दुनू बेटा हमर बाहर रहैया हमर पुतहुओ दुनू जे छथि से ओहो नहि जाए चाहलनि बाहर ओहो हमरे सङ्गे गामे पर रहैत छथि पोता पोती सब आदमी सब पलिवार सिर्फ दू टा बेटा बाहर रहैया आ पोता पोती सब पुतहु सब लऽ कऽ हम घर पर रहैत छी घरके गाम परके वातावरण हमरा सबकेँ बहुत नीक लगैया आ बाहरके हमरा सबकेँ नहि नीक लगैया बाहरमे एतेटाके घर लिअ आ पांँच हजार रुपआ भाड़ा दिअ दश हजार भाड़ा दिअ आ बम्बइमे बेटा रहैया ओहिमे तऽ पहिने बीस हजार डिपोजीट लऽ लैया तहन एतेटाके घर दैया ओहिमे हमर पुतहु सब धिआपुता सब नहि रहऽ चाहलक एहिठमन रहैया पोता पोती सब पढ़ै या इसकुलमे आ पुतहु सब आदमी मिल जुलि कऽ भानस भात करैया घरमे खाय पिबैत छी सब आदमी मिल कऽ सब पलिवार मिल कऽ रहैत छी अपना हमरा सबके घरे पर नीक लगैया गाँवे घरमे हमर सबके गाँव घर बहुत नीक अइ बहुत समाजिक नीक अइ समाजमे रहैत छी समाजसँ सब वातावरण बतिआइत छी खोतियाइत छी रहैत छी काज परोजन केलहुँ हमरामे ओ आएल ओकरामे हम गेलहुँ आ खूब प्रेमसँ हमसब रहैत छी हमसब बाहर अथीसँ नहि रहैत छी दिक्कतसँ आ बाहर रहि तऽ दिक्कत होयत एतेटा कऽ घर देत ओहिमे नहि खाना बनाबऽके नहि कोनो बनाबऽके कतेक दिक्कत होइत छै ओहि लेल हम जे नहि गेलहुँ कतहुँ नहि गेलहुँ तऽ हमर पुतहुओ नहि गेलनि हमर पुतहुओ सब छथि घरे पर तऽ धिआपुता के पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ अपन सबके खाना बनेलहुँ सास ससुरके खुयेलहूं अपना बेटा बेटीके खुयेलहुँ अपना जे पलिवार सङ्गे अपन जिनगी बीतबैत छथि एहिठमन हमसब एहिठमन हमरा सबके नीक लगैया इहे गाँव घर हमरा सबकेँ बहुत नीक लगैया आ खूब खुशीसँ हमसब छी एहिठमन खूब बढ़िआँसँ छी कोनो चीजके दिक्कत नहि अइ खूब बढ़िआँसँ छी अपना लोकमे अपना समाजमे अपना भाइ बन्धुमे मिलल छी बाहर रहितहुँ कहियो सालमे दू सालमे अबितहुँ केओ भेंट होयत नहि होयत अखन सब सङ्गे भेट होइया सब सङ्गे महिलामे सब बतियाइत छी खोतियाइत छी मंदिर जाइत छी पूजा करैत छी खूब खुशीसँ सब सङ्गे रहैत छी एकरत्ती हमरा सबके कोइ दिक्कत नहि अइ हमसब सबेरे उठलहुँ कूड़ा केलहुँ कूड़ा कऽ कऽ काली मंदिर गेलहुँ बूलऽ बुलिके काली मंदिरसँ एलहुँ एलहुँ ताबतमे मुँह धोलहुँ मुँह धो कऽ पुतहु सब चाह बनेलक चाह पिलहुँ गरम पानि पिलहुँ चाह पिलहुँ पीब कऽ फेर खाना बनेलक पुतहु सब हमहूँ सब ओरिआ पोरिआ कऽ देलहुँ कि घर आश्रममे सब्जी नहि अइ कथी नहि अइ सबचीज हमसब आनिके हमसब देलहुँ पुतहु सब खाना बनेलनि खूब खुयेलनि पियेलनि हमरा सबकेँ खूब बढ़िआँसँ